माछ मारएके लेल बहुत प्रकार के नाव होइ छै लेकिन हमरा सबके लकड़ी के नाव यूज करै छी कियाकी एहिठाम लकड़ी के नाव होइ छै तऽ लकड़ी के नाव यूज करै छियै आओर सब जगह जे जे नाव होइ छै से से नाव यूज करै छै हमसभ लकड़ी के नाव पर बैसै छी एक पैघ आदमी एक बड़का डंटा लए कऽ नाव के खेबै छै आओर एक बड़का आदमी नाव मे जाल लगबै छै जाल बढ़िऑं सऽ लगाएल भऽ जाइ छै तऽ नाव के साइड मे लगबै छै साइड मे लगाके नाव के आधा पानि मे छोड़ि दै छै जेहि सऽ नाव के बढ़िऑं रहै छै तकरबाद माछ जाल के लगाए कऽ निकलि जाइ छै फेर दू घण्टा जाल के छोड़ि दै छियै पानिमे तकरबाद आबै छियै तऽ माछ फँसल रहै छै माछके बढ़िऑं सऽ जाल के झारि कऽ बढ़िऑं सऽ माछ के छँटै छीयै आओर जे जे माछ नहि खाइ छियै ओकरा पानि मे दऽ दै छियै